मुजफ्फरपुर जिला अपना आपमे जानल पहचानल जिला अछि सीतामढ़ी जिलासँ सटल ई मुजफ्फरपुर जिला छै एहि जिलामे बाबा गरीबनाथक ई जिला छनि बहुत सुन्दर एतय समय समयपर आयोजन होइत रहैत छै हमर सभक मुजफ्फरपुर जिलामे यजुर्वेदके पीठ यजुआर गाम थिक ओहि गाममे चारू नवरात्र मनायल जाइए बहुत धूमधामसँ हर्षोल्लासके साथ मनाओल जाइत छै समस्त ग्रामवासी समस्त समुदाय लोकनि एहिमे भाग लैत छी पुण्यक भागी बनैत छी बीच बीचमे रामलीला महोत्सव जे राजा रामचन्द्रजीके लीला छनि ओहि लीलाके भी कयल जाइए लीचीके भी प्रधानता मुजफ्फरपुर जिलासे रहलैए कबड्डी हमर राष्ट्रीय खेल सेहो मुजफ्फरपुरमे बहुत सुन्दर अति प्रिय छै तऽ मुजफ्फरपुर जिला के हरेक आदमी कर्मठतासँ हर कार्यक्रमके सफल बनाबैत छथिन मुजफ्फरपुर जिलाके वासी समस्त रहनिहारके बहुत बहुत धन्यवाद